हिन्दी हमारी भा भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिन्दी हमारी मातृभाषा है हिन्दी में हमलोग कहीं जाते हैं तो अपना आपस में हिन्दी में ही बातचीत करते हैं क्योंकि हिन्दी हमलोग बचपन से स्कूल में खेलकूद से हर कुछ हिन्दी में ही बात बातचीत किए हैं बचपन से अपना आपस में भी हमलोग हिन्दी में ही बात किए हैं और कहीं पर भी जाते हैं गाड़ी सफ़र करते हैं या पैदल सफ़र करते हैं तो हम अपना हिन्दी में ही बातचीत करते हैं तो हमारी भारत में हिन्दी का ही ज़्यादा है मतलब हिन्दी में ही ज़्यादा बात चीत करते हैं और हमारी मातृभाषा हिन्दी ही हैं और हिन्दी से हमें बचपन से पढ़ाई से लेकर लिखाई तक मतलब अपना बचपन से जो पढ़े लिखे हैं तो हिन्दी मीडियम से ही पढ़े हैं तो हमलोग इन्हीं सब दिन इंग्लिश ही सब दिन हिन्दी ही यूज़ करते हैं हिन्दी में बात करते हैं जैसे किसी से बात किए तो क्या खाना बना नहीं बना कहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं तो अपना आपस में बात उत करते हैं तो हमको हिन्दी में बात करना बहुत पसन्द है और हमलोग बहुत पसन्द करते हैं तो हिन्दी में जैसे वो आपस में बात करते हैं एक परिवार जैसा लगता है अगर कहीं पर भी बात करें तो इक परिवार के जैसा मिलन जुलन लगता है तो मातृभाषा है तो ज़्यादा ही पसन्द है और हमलोग पसन्द करते हैं और पसन्द मातृभाषा है तो कैसे छोड़ दें अपनी भाषा को तो लेकर रखेंगे भाषा को तो अपना मतलब आपस में ज़्यादा से ज़्यादा बोल चाल करते तो अच्छा लगता है कि मेरी हिन्दी मातृभाषा है हमलोग हिन्दी में बात करते हैं कहीं डॉक्टर के यहाँ गए तो अपना हिन्दी में ही बात करते हैं तो इसलिए हमलोग को हिन्दी ज़्यादा से ज़्यादा पसन्द है हमलोग हिन्दी में ज़्यादा से ज़्यादा पसन्द आए हिन्दी में ही पढ़ते हैं तो बच्चों सबको बचपन से हिन्दी पढ़ाते हैं बच्चा बचपन से पढ़ाते बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं क्योंकि सब बच्चा हिन्दी में समझ भी जाते हैं कि मतलब कौन क्या बोल रहे हैं कैसे हैं घर परिवार में बच्चे सब हैं तो अपना हिन्दी में बात करते हैं तो बच्चे सब भी सीख जाते हैं बात करने से तो अपनी मातृभाषा है तो उसको नहीं छोड़ते हैं और उसको हमेशा यूज़ में लाते हैं हमेशा बात करते हैं तो हिन्दी में ही बात करते हैं नहीं तो कहीं जाने आने में भी अगर कोई हिन्दी में बात करे हमें नहीं आता है तो हमें परेशानी बढ़ जाती थी तो हमारी हिन्दी भाषा है हमारी मातृ हिन्दी भाषा है हमारी सँस्कृति और पहचान में भी वह जो आते हैं कि हमलोग हिन्दी में बात करते तो पहचान हो जाती नहीं यह हिन्दी में बात कर रहे हैं इनकी भाषा हिन्दी है इनकी मातृभाषा हिन्दी है यह सब अच्छे हैं तो सँस्कृति और पहचान में भी मतलब पहचान आ जाते हैं कि यह हिन्दी में बात करते हैं तो मातृभाषा हिन्दी ही है तब इतना यह सब बात करते हैं सही में हमलोग मातृभाषा हिन्दी है तो हम हिन्दी में बात करते हैं मतलब गाड़ी सफ़र करते हैं कहीं किसी फ़न्क्शन में गए कहीं किसी फ़ैमिली में गए तो अपना हिन्दी में बात कर लेते हैं तो अच्छा लगता है बात करने में तो गाँव सब में भी तो मैथिली भी चलती है अपना मैथिली में बात करती है मगर हमलोग तो नहीं मैथिली बात करते हैं क्योंकि सब दिन मातृभाषा हिन्दी पढ़े हैं बचपन से पढ़े हैं और पढ़ते आ रहे हैं तो बात करते हैं हिन्दी में